कैच सुपर गर्म मसाला समृद्ध और प्रीमियम भारतीय मसालों का एक उत्तम मिश्रण है यह किसी भी ग्रेवी या क़रीब वे अद्भुत स्वाद सउगंध और रंग जोड़ता है यह उन्नत एल टी जी तकनीक से बना है जो मसालों के स्वाद और सुगंध को उनकी मूल स्थिति में बरक़रार रखता है कैच सुपर गर्म मसाला भारतीय शैली की करी के लिए बिल्कुल सही है और मैं हमेशा कैच सुपर गर्म मसाला ही उपयोग करती हूँ जिसके कारण मेरे सभी जो मैं खाना बनाती हूँ उनका स्वाद और सुगंध बहुत अच्छी होती है